मानसिफोरा खि गोरा जायोब्ला मोदोमफुल फिथाय जाबाबो खिया गुरै जायो आरो लाव लाव ओंख्रिफोर जाबा अनला ओंख्रिफोर खारैगोनां जायोब्लाबो खिया एसे गुरै जायो आरो बारा बारा जाथारोब्ला डक्ट'रफोरनाव लांनांगौ